दस हज़ार छः सौ नो बारह हज़ार पाँच सौ पचपन उन्नीस हज़ार आठ सो पैंतालीस चौबीस हज़ार नौ सौ बानवे पन्द्रह हज़ार आठ सौ चौहत्तर